मेरे कुछ पसंदीदा गाने हैं जैसे लता मंगेशकर मुकेश कुमार मोहम्मद रफ़ी मुझे पुराने गीत ज़्यादा पसंद हैं जो कुछ रोमांटिक हों कुछ सांस्कृतिक हों ऐसे गीत मुझे पसंद हैं